हमर सभके गाँव तऽ जजुआर छै जजुआरके नजदीकी शहर मुजफ्फरपुर छै दरभङ्गा छै तऽ मुजफ्फरपुर तऽ हम सभ पढ़ऽके उद्देश्य से जाइत छलियै जत्तेक बेर एक्जाम होइत छलै तऽ एक्जाम देबऽ जाइत छलियै आओर एक्जाम दऽ कऽ फेर आबैत छलियै तऽ एकर बाद हम घूमऽ जाइत छलियै गरीबनाथ मंदिर बाबाके दर्शन करऽ जाइत छलियै आओर दरभङ्गो जाइत छलियै श्यामा मंदिर मिथिला हाट आओर कहियो अगर किछु खरीदऽ तरीदऽ के होइत छलै सामान तामान तऽ गाँवमे ओतेक जादा व्यवस्था नहि छलै पहिले तऽ सामानो सभ लाबऽ जाइत छलियै आओरो घुमियो लै छलियै ओहि बहाने सामानके बहाने आओर सभ जगह देखैत छलियै कि की केना व्यवस्था छै आओर दरभङ्गा मुजफ्फरपुर हम सभ जाइत छलियै आओर नजदीकी शहर आओर हमरा तऽ नहि किछु बुझा रहल अछि एम्हर जादा पासमे आओर मुजफ्फरपुर बहुत बार गेल छी दरभङ्गा से जादा मुजफ्फरपुर गेल छी किएकि मुजफ्फरपुर हम सभ दशमाके एक्जाममे गेल रहियै फर्स्ट टाइम दशमाके एक्जाम देबऽ दशमाके एक्जाम देलाके बाद ट्वेल्थ बारहवाँके एक्जाम देबऽ गेलियै बारहवाँके एक्जाम भेलै हमर सभकेँ करीब दू तीन हफ्ता तक ले दू तीन हफ्ता तक ले भेलै तऽ बीचमे मुजफ्फरोपुर घूमऽ के बहुत मौका मिललै बहुत मुजफ्फरोपुरमे घुमलियै बहुत मंदिर गेलियै छन्नमस्तिका मंदिर वैष्णोदेवी जेना एगो आओर मंदिर बनायल छै एखन हमरा नाम नहि याद आबि रहल अछि ओ मंदिर घुमलियै फेर पार्क सभ बहुत छलै पार्क सभ घुमलियै मौल सभमे घुमलियै बहुत घुमलियै आओर की कहैत छै जतेक घूमऽके छलै हँ हमरा सभकेँ हम सभ ओतेक मुजफ्फरपुरेमे जादा घूमने छियै दरभङ्गा तऽ नहि घूमने छियै तऽ दरभङ्गाके बारेमे ओतेक हमरा सभकेँ नहि बूझल अछि दरभङ्गा ओना जजुआरसँ नजदीक दरभङ्गो छै पटनो छै पटना तऽ छै लेकिन पटना जाइमे कम से कम पाँच घण्टा लगैत छै आओर मुजफ्फरपुर जाइमे तीन घण्टा दरभङ्गा जाइमे डेढ़ दू घण्टा लागिये जाइत छै तैयो एतबे कि गाँव बहुत अंदरमे छै आओर मुजफ्फरपुर दरभङ्गा या फेर पटने कनि बहुत दूर पड़ैत छै तऽ ओहि लऽकऽ हम सभ ओतेक जायब तायब नहि करैत छियै लेकिन कोनो काम होइत छै तऽ जाइत छियै मुजफ्फरोपुर जाइत छियै दरभङ्गो जाइत छियै पटनो जाइत छियै लेकिन पटनाके बारेमे ओतेक बुझल नहि अछि हमरा जे ओतऽ की छै इएह सभ बुझल अछि कि गाँधी मैदान आओरो किछु किछु छै जे जे बुझाइया से सभ होयबे करतै पता नहि हम कहियो गेल नहि छी तऽ हमरा ओतेक आइडिया नहि अछि दरभङ्गा मुजफ्फरपुरके बारेमे बहुत बढ़िआँ से पता अछि दरभङ्गाओ गेल रहियै एकबेर बहुत छोटेमे तऽ श्यामा मंदिर गेलियै मनोकामना मंदिर गेलियै मिथिला हाट गेलियै आओर दरभङ्गा महाराजके किला देखलियै आओर बहुत किछु देखलियै दरभङ्गामे आबऽ कालमे फेरो देखलियै एहि साइडके फेर अखन तऽ बहुत दरभङ्गोमे प्रोग्रेस भेलै हँ बहुत जादा